जेन्ना आमी बागेंत बाग काम करता किंवां जमीन खणटा तेन्ना आमकां अशें खूब प्रकारचे अशें किडे किंवां वेगळे वेगळे तरेचें आमकां प्रकार आमकां सामोरे वचचे पडटात जेन्ना बाग काम करपा खातीर आमी माती खणटा तेन्ना किडे येतात गांयडोळ येतात किंवां सोरोप येतात किंवां जाय ते तशीं वेगळीं वेगळीं जमनीचेर सरपटणारी आमकां किडे येतात जिवाणीं येतात प्राणी येतात कोणूय येतात तेन्ना आमी तांचो कसो हमलो करप किंवां तेंचे पासून आमी स्वताचो बचाव कसो करप हेचे खातीर आमी स्वता कडेन जेन्ना आमी आंगणांत किंवां आमच्या बागेंत उतरतात देंवतात आनी तेन्ना आमी पळोवंक जाय की सगळे आमचें साय सादनां आमचे कडेन आसात आनीक आमचे बरबर आनिकूय एक मनीस आमचें वांगडा आसपाक जाय हें गरजेचें